दानि सोरखाराथ' ल'न बायदिसिनाखौ होदों नालाय माने बिदिनो ल'न होनायाबो मोजाङानो जादों मोजाङै मोजां सोलिदों जोंनाबो लादों ग्रुपआ जोंनाथ' दा पास लाख लानायजों खनबायानो जाहैबाय लानानै मोजाङै सोलिनाया मोजाङानो जादों दानि सोरखारा जेनेबा ल'न होनायनि थाखाय मोजाङानो मोन्दों बयबो ग्रुपनि मानसिफ्रा गोरिबफ्रा सुबिदा मोन्दों आरो बिदिनो ग्रुपाव थानानै एसे एनै ल'ननि फैसा मोननानै सुद इसे एनैल'खाय बिजनेस खालामनायफ्रावबो मोजां जादों जेनेबा ल'नाव लानानै बिजनेस खालामनोबो मोजां मोजां मोजां सोलिदों आरो दा दसे सोरखारनि ल'न मोननायनिफ्राय